کچھ دن پہلے میں نے ایک آئرن فلپ کارٹ سے بجاج کمپنی کی آڈر کی تھی میں نے اور اسے منگایا تھا لیکن جب میں نے اس کو دیکھا آن لائن تو بہت اچھا دکھ رہا تھا اس کی کوالٹی بھی اچھی بتائی گئی تھی اور اس کے اندر بہت سارے فیچرس اور کوالٹیز رکھی ہوئیں تھیں جو اس میں مینشن تھیں اور میں نے اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس کو خرید لیجیے لیکن جب میں نے اس کو آڈر کیا اور وہ میرے گھر لے کر پہنچا تو جب میں نے اس کو دیکھا اور استعمال کیا تو اس میں کچھ خرابیاں نظر آئیں اور کچھ اس کی کوالٹی بھی صحیح نہیں تھی اس کو جب ہم پریس کرتے تھے تو وہ کبھی بالکل ہیٹ نہیں ہوتا تھا اور کبھی بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتا تھا اور اس طرح سے کپڑے بھی جل جاتے تھے کپڑے پکڑنے لگے تھے اور وہ بہت زیادہ ہیٹ ہو کر کے کپڑے خراب کر دیتا تھا اسی طرح سے اس پریس کا جو وائر تھا وہ بھی بہت چھوٹا تھا ہمیں جب پریس کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو ہمیں ٹیبل یا کچھ اور لگا کر کے اس پہ ہم پریس کرتے تھے اس طرح سے یہ پریس جو ہم نے آن لائن آڈر کیا تھا یہ صحیح نہیں تھا اور اس کے بہت سارے اس کی کوالٹی بہت لو تھی اور وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا اس لیے ہم لوگوں نے اس کو اب استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے اور ہم اپنے دوستو اور ساتھیو کو جن سے ہم نے مشورہ کیا تھا کہ جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کہ ہم اسے خرید لیں ہم ان کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ چونکہ اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے اور یہ زیادہ ہیٹ کرتا ہے کپڑے پکڑتا ہے ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ اس طرح کے پریس خریدنے سے اجتناب کریں